जियां ग्रांऽ बिच्च कोई जग करना होवे कुतै पानी उप्पर देना होवे ते सारे मिलियै फ्ही सारे के चौल चौल दाल सारा कुछ मिलियै बनाइयै फ्ही पानी उप्पर जग दिंदे जग एहदे आस्तै दिंदे कि पानी मतलब सुक्कै नीं इत्थै खत्म नीं होवे एहदे वास्तै सारे जने किट्ठे होइयै उत्थै जग दिंदे सारे जने चौल दिंदे दाल दिंदे मर्चां दिंदे हल्दी दिंदे नमक दिंदे सारा किश लून दिंदे सारा किश देना फ्ही जग करना ऐ ओह् हर साल दिंदे मतलब उत्थे बड़ा स्हेई खाना बनदा ऐ जियां सगले बिच्च बनना ऐ सगले बिच्च बनना ऐ होर डान शान कड्डियै सारा किश करियै इन्ना स्हेई खाना बनदा ऐ कि बंदा इक बार खाह्ग ते दोबारा बोलदा ऐ कि इ'यै खाना इन्ना स्हेई फ्ही धूनी लांदे कड़शै बिच्च ओह् पाना कोयले पाने फिर तेल पाना फ्ही अग्ग बालनी फ्ही सगले बिच्च पाना फ्ही धूनी लाने असें फ्ही इन्नी स्हेई सब्जी बनदी कि तुस इक बार खाई लैगे तुसें आखना बार बार खानी ऐ एह् फ्ही ओह्दे शा बाद च बक्करा दिंदे ऐ उसलै असेंगी उत्थै बी जाना चाहिदा दिक्खना चाहिदा कियां बनदे कियां दिंदे देसी रीति रिवाज कन्नै बड़ा ज्यादा ओह् करदे इयां बक्करा देना होवे तां सबतूं पैह्ले इयां माता दे सुक्खन देनी होए पैह्ले उसी लेयांदे फ्ही उसी माता दे सामनै लेआंदे फ्ही बिज्जै ते ओह्दे शा बाद च इसी बड्डना कि बिज्जेआ बिज्जने दा एह् मतलब होंदा ऐ कि माता जो माता दे देना ते माता खुश ऐ कि नेईं जेल्लै बिज्जेआ फ्ही ओह्दे बाद बड्डना फ्ही बनाना सबतूं पैह्ले माता दे मंदर गी पैह्ला उत्थें उनेंगी चाढ़ना उत्थै ओहदे बाद फ्ही आपूं करना ओहदे च फ्ही कंजकां बठानियां छोटियां कुड़ियां फ्ही उनेंगी खलाना फ्ही ओह्दे शा बाद च धाम शाम करनी ओह्दे शा बाद च चौल पाई जाने बड़ा ज्यादा मजा आंदा ऐ ओह्दे वास्तै जाना चाहिदा धामां शामां जाना चाहिदा ओह्दे शा बाद च अगर कुतै जाना होवे तां जियां कुतै बी जग जुग होऐ जाना चाहिदा होर असें जाना चाहिदा उस जगह अगर कुतै किट्ठे होइयै इत्थै मिलियै सारा किश दिंदे इयां कुतै बी जग होऐ उत्थै जाना चाहिदा ते पैसे देने चाहिदे क्योंकि उत्थै बड़े ज्यादा लोग खंदे न उत्थै सारे मिलियै करदे ओह्दे वास्तै असें इत्थै जिन्ना बी होवे सारें कशा मतलब जाना चाहिदा दान करना चाहिदा उत्थै होर ग्रांऽ बिच्च जंदे जियां कुतै इक गैल होंदा इक गैल च पैह्लें जाना ऐ उनें जाना लोकें दे घर घर जाना ऐ होर ढोल लेने उनें फ्ही नच्चना नच्चना फ्ही घरें घरें तेल मंगना आटा मंगना सारा किश उनेंगी देना चाहिदा ओह्दे शा बाद च फ्ही ओह् उयै राशन लेइयै फ्ही ओह्दे नै धाम करनी धाम करदे फिर सारे जने जंदे उत्थै फ्ही रातीं धाम होंदी सारे जनें जाना उत्थै धाम शाम खानी उनें